آپ کے کسی بھی کام میں فیڈ بیک بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں اور پینٹیگس میں لوگ جو بھی تمجید فیڈ بیک دیتے ہیں میں اسے پازیٹو وے میں لیتی ہوں کہ آپ کو کون سے کلر کہاں کرنے چاہیے یا آپ نے یہاں غلط کچھ ڈیزائن کیا ہے یا پھر آپ نے کوئی وال پیپر استعمال کیا ہے تو اس سے مجھے بہت ہیلپ ملتی ہے تاکہ میں جب بھی کوئی نئی پینٹنگ بناؤں تو میں ان باتوں کا خیال رکھوں کہ مجھے یہ چیز نہیں کرنی ہے جس سے کہ کوئی غلط فیڈ بیک آئے